زبان کسی بھی معاشرے کی تہذیب ثقافت اور فکری ترقی کا آئینہ ہوتی ہے اردو زبان اپنی مٹھاس نذاکت اور لطافت کے باعث دنیا کی حسین ترین زبانوں میں شمار کی جاتی ہے اس زبان میں روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے جملے محاورے زضرب ال مثال اور کہاوتیں ایک خاص مقام رکھتے ہیں یہ نہ صرف گفتگں کو دلچسپ بناتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے بولنے والے کی فہم و فراستت ثقافت اور معاشرتی تجربے کا بھی اظہار ہوتا ہے روزمرہ کی گفتم استعمال ہونے والے عام جملے اور محاورے نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے بات کو مختصر ومائنہ اور پر اثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ان کا استعمال نہ صرف زبان کو خوبصورت بناتا ہے بلکہ سامیہ پر گہرا اثر بھی چھوڑتا ہے اردو زبان میں عام روز مرہ جملے یہ جملے ہم روزانہ کی گفتوگؤ میں استعمال کرتے ہیں ان میں شادی اور اثر انگیزی ہوتی ہے آپ کیسے ہیں کیا حال ہے سب خیریت ہے کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے معاف کیجیے کوئی بات نہیں برائے مہربانی دروازہ بند کر دیجیے آپ کا شکریہ مجھے یہ پسند ہے مجھے بھوک لگی ہے مجھے نیند آ رہی ہے میں تھک گیا ہوں پھر ملیں گے یہ جملے سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال بات چیت کو رواں اور مذہب مہذب بناتا ہے اردو کے عام استعمال ہونے والے محاورے ان کے معائنے ہیں محاورے زبان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور بات کو زیادہ مؤثر اور دلچسپ بناتے ہیں اردو میں اردو بے شمار محاورے استعمال ہوتے ہیں چند معروف اور عام محاورے درجذیل ہیں علیف تعلقات اور جذبات سے متعلق محاورے آنکھوں کا تارہ ہونا بہت عزیز ہونا بیٹا والدین کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے دل وجان سے چہانا پوری محبت سے چانا وہ اپنے وطن کو دل وجان سے چاہتا ہے دل پر لینا بات کا برا ماننا اس کی بات کو دل پر مطلو آنکھیں دکھانا یعنی وصہ ظاہر کرنا غلطی پر استاد نے آنکھیں دکھائیں دم بخود ہونا حیران رہ جانا اتنی بڑی خبر سن کر وہ دم بخود رہ گئے چالاکی ہوشیاری فرییب سے متعلق محاورے چوری اور سینہ زوری یعنی غلط کام کر کے الٹا دباؤ ڈالنا چوری اور سینہ زوری مت کرو چالاک نامڑی ہوشیار اور دھوک کے بع شخص وہ تو چلااک نامڑی ہے بچ کے رہو دم پر پاؤں رکھنا کسی طاقت ور سے ٹکر لینا تم نے تو شعیر کے دم پر پاؤں رکھ دیا دوغلی باتیں کرناناافقت کرنا ایسے لوگ دوغلی باتیں کرتے ہیں ان پر بھروسہ نہ کرو دماغ خراب ہونا اس سے یا ت کبر میں آ جان گا اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے قسمت حالات اور تقدیر سے متعلق محاوے چمک نہ نصیب کا ستارہ قسمت اچھی ہونا اس کا نصیب کا ستارہ چمک اٹھا آسمان سے باتیں کرنا بہت ترقی کرنا اس کی دولت آسمان سے باتیں کر رہی ہے نصیم میں لکھا ہونا مقدر میں ہونا جو نصیم میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا تقدیر کا کھیل قسمت کا فیصلہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سچ سامنے آ جانا آخر کار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا محبت محنت اور کامیابی سے متعلق محاورے خون پسینا ایک کرنا سخت محنت کرنا اس نے نوکری کے لیے خون پسینا ایک کیا محنت رنگ لاتی ہے محنت کا سلاع ملتا ہے آخرکار اس کے محنت رنگ لے آئی پہاڑ کھودنا بہت مشکل کام کرنا اتنی سی بات کے لیے پہاڑ کھود دیا دن رات ایک کرنا ہر وقت محنت کرنا اسس نے کامیابی کے لیے دن رات ایک کیا ہے قدم چوننا کامیابی حاصل کرنا محنت ہمیشہ قدم چونتی ہے روز مرہ زندگی اور حالات سے متعلق محاورے بات کا بتنگڑ بنانا چھوٹی چھوٹی بات کا کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تم ہر بات کا بتنگڑ کیوں بناتے ہو ہوا میں تیر چلانا بغیر سوچے کام کرنا وہ تو بس ہوا میں تیر چلاتا ہے پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا اتنے لوگوں کے سامنے وہ پانی پانی ہو گیا کانوں کان خبر نہ ہونا کسی کو خبر نہ ہونا یہ کام کانوں کان خبر دبے وغیر ہوا خبر دیے بغیر ہوا منکی کھائی پڑھنا ناکامی کا سامنا کرنا غلطی سے سے منکی کھانی پڑی محاوروں کے استعمال سے حاصل ہونے والے فواہد گفتگو میں روانی محاورے گفتگو پھنسی اور دلچسپ بناتے ہیں معؤثر اظہار کے کم الفاظ میں گہرا مفوم ادا کیا جا سکتا ہے ادبی حشن محاورے زبان کو خوبصورت اور رنگین بناتے ہیں تہذیبی ورثہ یہ زبان و ادب کی روایت کو زندہ رکھتے ہیں فہم و فراست محاورے ذہانت اور سوجھ بوجھ کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں طلبا کے لیے اہمیت طلبا اگر اپ تحریر طلبہ اگر اپنی تحریر تقریر میں محاوروں اور روزمرہ جملوں کا استعمال سیکھ لیں تو ان کی زبان میں نکھار پروسیی اور اثر انگیزی آ جاتی ہے ان سے امتحانی جوابات تقریریں انشع اور مقال میں زیادہ دلچسپ اور آدمی ہو جاتے ہیں اردو زبان کی خوبصورتی اس کے جملوں محاوروں روز مرہ استعمال ہونے والے فکروں میں چھکٹی ہوئی ہے یہ نہ صرف اظہار کا ذریعہ ہیں بلکہ تہذیبی سرمایا بھی ہے روز مرہ جملے بات چیت کو سادہ اور معؤثر بناتے ہیں جبکہ محاورے اس میں فصاحت شائستگی اور ذہانت کا رنگ بھر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان محاورات کو اپنی خفتو اور تحریر میں شامل کریں تاکہ ہماری زبان میں اثر چاشنی اور رقط قائم رہے